हाँ हम जो है सिर्फ आयुर्वेद सिद्ध और होमेपैथी जैसी दवाओं के दूसरे स्रोत के बारे में जानते हैं हम इन दूसरी इलाज पद्धती को ज़्यादा पसंद करते हैं और इन्हें अस्पताल में जाने से बेहतर मानते हैं क्योंकि अँग्रेजी दवाएँ खाने से शरीर में ज़हर फैलता है इसलिए हम लोग जो है हेमोपैथिक दवाई का यूज़ करते हैं इससे शरीर सुरक्षित होता है और शरीर में जहर नहीं फैलता है इसे धीरे धीरे धीरे धीरे शरीर में ठीक होता है रोग लेकिन थोड़ा समय लगता है अधिक देरी से ठीक होता है और अँग्रेजी इलाज कराने के बाद जस्ट तुरंत ठीक होता है लेकिन वो शरीर को नुकसान पहुँचाता है शरीर में ज़हर बहुत ज़्यादातर चल जाता है रोग तो ठीक हो जाता है अँग्रेजी में लेकिन शरीर में ज़हर ही ज़हर घुलता है और यह होमोपैथिक जो है यह बहुत अच्छा नुस्खा है और इनका उपचार करना चाहिए अँग्रेजी का उपचार नहीं करना चाहिए हम लोग जो समझ रहे हैं पहले के जमाना में तो ज़्यादातर यही होता था आयुर्वेद ही यूज होता था अभी भी होता है लेकिन अभी बहुत आदमी नहीं कर रहा है अँग्रेजी दवाई में चला जाता है लेकिन हम लोग आयुर्वेद ही यूज करते हैं और यूज करने चाहिए अच्छी चीज़ है यह धीरे धीरे ठीक होता है आयुर्वेद से होमोपैथिक अच्छा चीज़ है होमोपैथिक में धीरे धीरे रोग ठीक होता है लेकिन तंदुरुस्त हो जाता है शरीर में नुकसान नहीं होता है और अँग्रेजी दवाई खाने से शरीर का नुकसानी होता है इसलिए हम लोग समझ रहे हैं इसलिए हम लोग इसका उपचार कर रहे हैं करना चाहिए और हम लोग दूसरा आदमी को भी प्रेरित करते हैं आयुर्वेद ही यूज करना चाहिए पुराने जमाने में खास करके तो आयुर्वेद ही यूज होता था लेकिन अभी उतना यूज नहीं होता है लेकिन फिर भी समझदार आदमी यूज करता है बहुत बूढ़े बुजुर्ग लोग खास करके उसका यूज करते हैं अँग्रेजी का तो यूज करवे नहीं करते हैं आयुर्वेद में बहुत सा ऐसा पौधा है उससे भी बहुत दवाई बनता है बहुत के बारे में आदमी जान नहीं पाता है लेकिन हम लोग जो जानते हैं उसके बारे में दूसरों को भी प्रेरित करते हैं और जानकारी भी देते हैं ये अच्छी चीज है करना चाहिए जैसे हम लोग अभी अगर किसी को पैर में चोट लग जाए तो चोट लग जाने के बाद क्या करते हैं हल्दी का महलम लगाते हैं हल्दी को पीस कर उसमें लगाते हैं तो दर्द ठीक हो जाता है लेकिन जो आदमी नहीं समझता वह डॉक्टर के पास चल जाता है वह टेबलेट अँग्रेजी खा लेता है उससे तो दिक्कत ही दिक्कत है तत्काल ही ठीक हो जाता है पैसा भी व्यर्थ में चला जाता है पैसा भी खर्च हो जाता है और हम लोग घरेलू उपचार हल्दी का अगर यूज़ करते हैं तो दर्द भी ठीक हो जाता है उसके बाद शरीर भी सुरक्षित हो जाता है यह उपचार करना ज़रूरी है